जइसे हमे खानाके ऑनलाइन कएने छौँ तब खाना अभी तक नहि पहुँचि पएलै मेहमान लोक आएल छथिन तऽ हुनकरा समयसे खाना आए जएतै रहै तऽ ओकरा खिलै पिलै देतिए रहै तऽ बहुत लेट होइ रहलै अभी तक किएक नहि खाना पहुँचलै लोकसभ हमरा पुछि रहलै हँ जे अभी तक खाना नहि अएलै तऽ हमे खानाके ऑनलाइन कएलिए तऽ खाना ऑनलाइन कएलिए अभी तक खाना नहि पहुँचलै हमर घर बरियारपुर छै हम ऑनलाइन कएलिए अभी तक खाना नहि पहुँचलै हमर कुटुम्ब रिश्तेदार मेहमान जे आएल छै हुनका खाना खिलबैके लिए बैठल छिए रुकल छिए किएक नहि टाइमसे खाना नहि पहुँचि पएलै मेहमान लोक आएल छै हमे खानाके लिए ऑनलाइन कएलिए तऽ नहि खाना पहुँचलै अभी तक हमर मेहमान लोक खानाके लिए अभी तक बहुत समय भए गेलै हँ अभी तक खाना नहि पहुँचि पएलै तऽ मेहमान कुटुम्ब रिश्तेदारके अभी तक खाना नहि दै पएलिए खानाके लिए हमे ऑनलाइन कएलिए तऽ अभी तक खाना लेट छै बहुत लेट छै अभी तक खाना नहि पहुँचलै हँ तऽ हम कुटुम्ब छै मेहमान लोक अभी तक ओकरा खाना नहि खिलै पएलिए खानामे लेट छै खाना हमरा टाइमसे भेजिए अभी तक नहि खाना भेजलिए हँ खानाके लिए हमे ऑनलाइन कएलिए कुटुम्ब हमर छै मेहमान लोक अभी तक खाना नहि पहुँचि पएलै हँ तऽ अभी तक हमे खाना पिना नहि होलै हँ टाइमसे बेटाइम होइ रहलै हँ